मां सेंट ॾाढी इस्तेमालु कंदो आहियां मां पंहिंजे दोस्त जी दुकान तां वठंदो आहियां लेकिन ओ उहो हुन चईं कि मूंखे हिन मां फोग न हड़ ई एन्वी ब्लैक हणु एन्वी ब्लैक जीअं ई मां हईं त उन ई ख़ुशबू ॾाढी शानदार हुई जबरदस्त हुई तंहिंमा मूंखे चारि माण्हुनि तारीफ़ बि कयनि ऐं पुछनि बि बाक़ी कि कंहिं वटां वठी आहियो आईं त मां हुननि खे ॿुधायो मानि त हो बि वञी करे वठी आहिया